اردو زبان کا استعمال پاکستانی اور بھارتی معاشروں میں اپنی ثقافت اور روایات کو منانے اور ان کی عزت کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے اس زبان کے ذریعے لوگ اپنی تہذیبی شناخت اور ورثے کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی کرتے ہیں ہم آپ کو کچھ طریقے بتاتے ہیں جن سے اردو زبان اپنی ثقافت کے اظہار میں مددگار ثابت ہوتی ہے نمبر ایک شاعری اور ادب اردو زبان میں شاعری غزلیں اور نثر ادب کا ایک اہم جزو ہیں یہ شاعری اور نثر ماضی روایات اور ثقافتی اقدار کی ترجمانی کرتے ہیں غالب اقبال اور فیض جیسے مشہور شعرا کی شاعری میں زندگی محبت خودی اور معاشرتی انصاف جیسے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے جو کہ معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں نمبر دو قومی اور مذہبی تقریبات اردو زبان مختلف قومی اور مذہبی تقریبات میں بھی استعمال ہوتی ہے جیسے عید رمضان محرم اور عرس کی تقریبات ان مواقع پر اردو زبان میں خصوصی تقریریں نعتیں اور مناجات پیش کی جاتی ہے جو نہ صرف مذہبی جذبات کو بیان کرتی ہیں بلکہ روایتی عقیدے اور ثقافت کو بھی اجاگر کرتی ہے نمبر تین عوامی موسیقی اور لوک کہانیاں عوامی موسیقی غزلیں اور قوالیاں اردو زبان میں مختلف موضوعات جیسے محبت وطن اور تہذیب کے عکاسی کرتی ہے اردو لوک کہانیاں اور قصے مختلف روایات اور اخلاقی سبق پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ عوام کو اپنی تاریخ اور روایات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں نمبر چار تاریخ کی حفاظت اردو زبان میں لکھی گئی کتابیں اور دستاویزات تاریخ کے اہم پہلوؤں کو محفوظ رکھتی ہے یہ نہ صرف تاریخی واقعات کو یاد دلاتی ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ثقافتی ورثہ بھی چھوڑتی ہے نمبر پانچ دینی اور علمی مجالس مختلف دینی مجالس اور علمی نشستوں میں اردو زبان استعمال کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو مذہبی اخلاقی اور معاشرتی تربیت دی جا سکے ان مجالس کے ذریعے لوگوں میں اسلامی اور روایتی اقدار کا شعور بیدار کیا جاتا ہے خاندانی خاندانی تقریبات میں استعمال اردو زبان خاندانی تقریبات جیسے شادی بیاہ برسی اور میلہ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے ان مواقع پر روایتی اشعار اور قصیدے سنائے جاتے ہیں جو ثقافت اور روایات کے عکاسی کرتے ہیں اردو زبان نہ صرف رابطے کا ذریعہ ہے بلکہ ایک ثقافتی ورثہ بھی ہے جو معاشرتی شناخت تاریخ اور روایات کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے